دیہی اور شہری علاقوں میں کھیل کھیلنے میں فرق ہے دیہی دیہی علاقوں میں عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ کھیل میں مشغول ہوتے ہیں اور یہاں چھوٹا بڑا سارے لوگ مل کر کے کھیلتے ہیں اور جگہ کی وسعت کی وجہ سے جگہ کی کشادگی کی وجہ سے یہاں کھیلنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے لوگ جہاں بھی چاہتے ہیں کھیت میں کھلیان میں وہاں کھیل لیتے ہیں شہری حلقوں میں چونکہ کھیل کے علاقے مخصوص ہوتے ہیں اور کھیل کی جگہیں الگ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے لوگ متعین اور فکس جگہ پر ہی کھیلتے ہیں اور وہاں ضابطے کے تحت کھیلا جاتا ہے جبکہ دیہی حلقوں میں کوئی ضابطہ کوئی نظام نہیں ہوتا ہے جس وقت آدمی کے جی میں آئے اس وقت وہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے عام طور پر دیہی حلقوں میں لوگ خالی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سا کام وابستہ نہیں ہوتا ہے شہری حلقوں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں تو چھٹی کے دنوں کا وہ انتظار کرتے ہیں اور جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو مخصوص مقامات پر جہاں میدان بنے ہوئے ہوتے ہیں یا یا جہاں فیلڈ ہوتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے کھیل کھیلتے ہیں تو بنیادی طور پر جو دیہاتی حلقے ہیں دیہاتی حلقوں میں کھیلنا زیادہ آسان ہے لوگوں کے لیے اور شہری حلقوں میں چونکہ دور دراز جگہوں پر میدان ہوتے ہیں اس لیے وہاں لوگوں کے لیے کھیلنا بہت حد تک آسان نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے چھٹی کے دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے